हैलो जय झूलेलाल भेण हा हरी ओम ॾाढी ख़ुशी थी त तव्हां तव्हां पंहिंजे घरु वठण जो विचारु अ कयो आहे हा जरूर थी वेंदो तव्हांजे हिसाब सां ई थींदो ऐं तव्हांजी जेका ज़रूरत हूंदी हुन हिसाब सां ई तव्हांखे ॾेखारिबो तव्हांजे बजेट जे हिसाब सां ॾेखारिबो तव्हांजी ज़रूरत जे हिसाब सां ॾेखारिबो तव्हां हो ॻाल्हि जी कंहिं बि

सभु हले पियो तव्हांजे मथां आहे तव्हां पंहिंजी बजेट ॿुधायो तव्हां हुको करे चाहींदा हिन भाड़े ते रहण चाहींदा या किश्त भरींदा या बैंक जो बंदोबस्तु कयूं जीअं तव्हांखे सहुलियतु वहुल्यत आहे पंहिंजे सहुल्यत ॿुधायो भेण हुन हिसाब सां मां चलंदुमि जी सही हिकदमि सही हा ठीकु आहे मुंहिंजे हिसाब सां हा मुंहिंजे हिसाब सां तव्हांखे जेकॾहिं ठहियलु ठुकियलु खपे त ठहियलु ठुकियलु वठो छकाणि त जेके बि पाण पहिरियोंं पैसा भरे करे वीह टका भरे चालीह टका भरे पोइ तंहिंखां पोइ अघि वधंदा वेंदा आहिनि ठहियल ठुकियल सां हिकु दफ़े सां ई तव्हांजो सॼो ख़तमु थी वेंदो हिसाब किताबु बैंक बि रैडी डिपोज़िशन बि रैडी तव्हांखे मिलंदी तव्हांखे हथ में चाबी मिलंदियूं सभु तव्हांजो कमु हिकु महिल थी वेंदो ऐं ॾिसो ॾिसो न हो त माना माना जर्नल जे हिसाब सां ठाहींदा आहिनि बाक़ी तव्हां अञां हुनखे कुझु बि ठहाराइणो आहे पंहिंजे हिसाब सां मॉडर्न मॉडर्न रंधिणो ठहाराइणो आहे हुनमें छा छा ठहराइणो आहे ऊ त तव्हांजे मथा आहे न हो त जेको बिल्डर आहे उहो पंहिंजे हिसाब सां ठाहींदो आहे बराबरि हा हा हा नओ नओ हिकु बिल्कुलु नओ जेको बिल्कुलु बिल्कुलु हुनमें लिफ्ट वग़ौरह सभु हूंदो आहे हुनमें हुनमें लिफ्ट वग़ैरह हूंदो आहे सहुलियतु सभु हूंदी आहिनि सिक्योरिटी हूंदा आहिनि जेके गार्ड बीहंदा आहिनि अची करे सभु तव्हांखे मिलंदो सहुलियत सां मिलंदो तव्हां मूंखे ॿुधायो ख़ाली तव्हांखे तव्हां हिकिड़े कमिरे वारो वठंदो ॿिनि कमरनि वारो वठंदो बालकनी हुनमें हुजे ॾिसो भेण ईअं मां ॿुधायव ॻाल्हि हिकु दफ़ो ई वठण जी ॻाल्हि थींदी आहे जॻह जॻह रोज़ रोज़ न वठी सघबी आहे त मां चवां थो थोरो लोन जो अमाउंट वधी वेंदो जी भाई हाणे ॾिसो चेंबूर में तव्हां मिली वेंदो मिली वेंदो सौ टका तव्हां जॾहिं बि अचो तव्हां हलो भले हाणे तव्हांखे मां ॾेखारियाव तव्हांजी जीअं दिलि हुजे तव्हांजी दिलि पसंदि पए त तव्हांखे मां ॾेखारींदुमि हा हा सैकिंड शिफ्ट सैकिंड ओपिनिअन बि तव्हां जेॾीमहिल फ्री हुजो आइ ऐम ऑलवेज़ फ्री मां हमेशह तव्हां लाइ धंदे लाइ त वेठो आहियां न भेण मुंहिंजी तव्हां जेॾीमहिल बि अचो सुभाणे आत आर्तवारु अथव भाऊ बि घर में हूंदा तव्हां बि हलिया अचो तव्हां टाइम रखो तव्हांखे जिते तव्हांखे सहुलियतु हुजे हुते ॿुधायो असां ईंदासीं ऐं ज़रूर तव्हांजे पसंदीअ जो ई ॾींदासीं तव्हां इहा ॻाल्हि चिंता न कयो बेफ़िक्र रहो बिल्कुलु तव्हांखे ई एम आई सभु किश्तुनि जे हिसाब सां सभु सहुलियतु तव्हांखे ॾींदासीं ज़रूर ज़रूर मिलंदो जरूर मिलंदो ओके बेड़ा ई पार बेड़ा ई पार